म्हजी आवय आठवी म्हटल्यार शिकल्या तेचे फाटल्यान कारण आसा की तिची जी भयण आसा जी म्हजी मावशी ती जाल्ली सो तिका आईन सांगलें तिज्या आईन सांगलें की तूं घरा कडेन राव आनी तिका तिच्या जें म्हजी मावशी आसा तिका पळय सो ह्या खातीर म्हाज्या माक चड शिकपाक मेळूंना बट तिज्या मनान खूब आशिल्लें शिकपाचें पूण ते टायमार तशें नाशिल्लें की कारण तेंकाय बी पोटा खातीर खंय वचपा वचपाचें आशिल्लें आनी तेंची परिस्थीत खूब तित तितली बी बरी नाशिल्ली ती खोपीन रावताली आनी आतां ते आईन इतले त्रास काडून इतले त्रास काडून तिण्या भुरग्यांक व्हड केलें आनी आतां म्हणजे तेंच्यानी दुसरें घर बांदलें आनी म्हाजो पप्पा णव्वी शिकला तेका तेंचो बी तशें पयलीं शिकपाचें अशें चड आसनाशिल्लें कारण म्हज्या आई आजोबा आसा तेंच्या पयलीं बोकडां आशिल्ली आनी म्हशी गाय असो पयलीं तांचो धंदो तातूंंत ती दुध विकताली आनी अशें तेंचे तेंचें पोट चलयताली सो पयलींचें अशेंच न्ही की थोडेंच म्हणल्यार कमी शिकले आनी अशेंच खंय कामाक गेले सो तशें आ तशें आमचे पप्पाचें आशिल्लें आनी शिकपाची संद मेळटाली बट त्या टायमार कोण शिकनाशिल्ले अशें बेजीकली पोवपाक गेले जाल्यार आनी आडखळी अशें अडचण कसलीच नाशिल्ली बीकोज तो आपले पोटा पुरती कितें तरी करून खाताली आनी आतां आतां तें जायना बीकोज ती जाण्टी जावपा लागली आतां सो सो तेंच्यानी असो एक बोकडां गायो बी आशिल्ली ती विकली सो आतां सगलीं अशीं बरीं आसा